गथ' जोनोम होब्ला दिनै बुरैफोर नांबाय बुरिफोरानो आदोर खालामो बुरैफोरानो उथुमै हायो ग्रोब आरो गथ'आ जोनोम जाखांनानै जेतिया उथुमैया सिरियो होनबा आरो माबानांबाय थुल जाय बायदि मानसिया उथुमैखो हादों बे थुलुंसि दै सारनो बिखौ लिंनानै लायनांबाय आरो उनाव गथ'आ एसे मास मोननै मोनथाम जाब्ला बेयाव आरो बुरैफोरखो गासैखोबो लिंनानै मोननायबो मोनैबो लिंनानै ओंखाम जाहोनांगौ बेयाव बेदर फिसा बायनानै जुमाय उखुन्दै होनानै जेबो जायिबायदि उथुमैया हायो उथुमै हानाय मानसिखो जुमाय जरासे उखुन्दै बथलनै गय थावसे होनानै खुलुमनांगौ बिमाबो बिफाबो बे गथ' गोरलैनि बिमा बिफाया बेयावनो बुरैफोराबो माबानानै दै सारखालिनो नामखौबो दोनलांबाय गावसोरनि गोसो मथे